जोंनि ओनसोलफोराव बेबायदिनो थाखा फैसा गैयै बेबायदिनो सोलोंथाय गैयै आरो समफथिफोर गैयै बेफोरबायदि गोबां गोहोम

थोजासेफोर गैया आरो जोङो बेबायदिनो थाखा फैसाफोर खालाम खामायनो थाखाय जोंहा बेबायदि बिजनेस खालामनो आरो बेफोरबायदि फैसा थाखा खामायनो थाखाय फैसा थाखा खामायनो थाखाय जोंहा जेबो बिजनेसफोर खालामनो लामाफोर मोनाखै आरो जोङो बेफोरबायदि खालाम जेननो थाखाय रां रुफाफोर गैया आरो जोंहा सोलोंथाइफोरबो खम आरो जोङो थोजासे मावनानै जानो थाखाय हा हुफोर गैया बेफोरबायदि गारि मटरफोर सालायनो गारि मटरफोरबो गैया आरो जोङो बेफोरबायदि महाबा बहाबा थांनानै खामानि मावहैनो थाखायबो जोंहा जेबो रोंगथिफोर गैजाया बेफोरबायदि जोंहा थाखा फैसानि गोबांथार आंखालफोर आरो जोङो बेफोरबायदि गैजेनैनि थाखायनो जोङो बिजिनेसफोर आरो बेफारिफोर मावनो थाखाय आखाइयाव जेबो राहा गैया आरो जोंहा गोबां बेफोरबायदि सोलोंथाइफोर जोंनि ओनसोलनि गेजेराव सोलोंथाइफोर सोलोंथाइ गैयैफोर गोबां सुबुंफोर दङ आरो मावनानै जानो थाखाय बेफोरबायदि खामानिफोर गैया जोंनाव जेबो बेबायदि इन्डासट्रिफोर आरो कम्पानिफोरबो खाथि खालायाव खामानि मावनानै जानो थाखायबो जेबो गैया